हां जी हैलो हां जी डॉक्टर साहब बोला दे न जी हां हां में ना मेरे दंद बड़े खराब न ते में ना रूट कनाल करानी ऐ ते किन्ना खर्चा खूर्चा केह् आई जाह्गा केह् नेईं ओह् होआ दा पानी लग्गा दा मिट्ठा लग्गा दा हां गरम ते ठंडा लग्गा दा हां ते अपाइंटमेंट लिखी ओड़ो तुस राजकुमारी दी कदूं दी अच्छा एह् हर कदूं दी अपाइंंटमेंट ऐ किन्ने दिन लग्गी जाङन रूट कनाल कराने ई

ते हां ठीक ऐ फ्ही तां साढ़ी अपाइंटमेंट तुस लिखी ओड़ो साढ़ी ते भी असें किन्ने बजे दा टाइम टूइम सनाई ओड़ो शामीं ई औना जां सवेरे औना शामीं जां सवेरे औना असें भी ठीक होई जाङन नेईं दंद शैल ते इ'यां रुट्टी खनोई जाह्ग ना शैल पानी शामी इ'यां परोई जाना निं ठंडा तत्ता निं लग्गग भी

ठीक ऐ तां ओ